ایسا نفیس جز جو ایک انسان كسی تركیب میں سب سے زیادہ استعمال كرتا ہے وہ پانی ہے جس كا استعمال ہر شئے میں ہوتا ہے چاہے وہ كھانا بنانے میں ہو كپڑا دھلنے میں ہو یا گھر صاف كرنے اور دھلنے میں ہو اسی طریقے سے ایک عام انسان كے قضائے حاجت كے لیے بھی پانی كی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے انسان كوئی چیز تعمیر كرتا ہے گھر بناتا ہے تو اس میں بھی اس نفیس جز یعنی پانی كا كثرت سے استعمال كرنا پڑتا ہے اس كے بغیر تعمیرات كا تصور ناممكن ہے اسی طرح سے وہ جب فصل اگاتا ہے تو وہاں پر اس كو پانی كی ضرورت ہوتی ہے بغیر پانی كے سارے فصل سوكھ جاتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ كسی راستے پر اس كا گھر یا كوئی اور چیز موجود ہے دكان موجود ہے تو وہاں كے گرد و غبار كو بٹھانے كے لیے اور روكنے كے لیے وہ پانی كا چھڑكاؤ كرتا ہے اسی طرح سے سبزی اور پھل كو اگانے كے لیے پانی كی ضرورت ہوتی ہے اور جو دوسرے دھات یا چزیں بنائی جاتی ہیں ان میں بھی پانی كا استعمال كثرت سے ہوتا ہے